हैल्लो नमस्ते हांजी बेटा बोल्लो हांजी हांजी ओके अच्छा बेटा सनाओ थोआढ़े सब्जैक्ट केह्डे़ केह्ड़े न एह् ते बड़ा बड़ी बधिया गल्ल ऐ तुस इ'यां करो तुस जेह्ड़े लास्ट इयर करगे तीजे पैह्लें बी ए बी ए च अपने अच्छे नंबर लैने दी कोशश करो जिल्लै तुस अच्छे अंक लेई लैगे बी ए च फिर तुस तुस पी जी च बी अडमिशन लैने दी कोशश करो और के ऐस्स आस्तै तुस ऐन्न सी आर टी दियां ग्यारवीं बाह्रमीं दियां कताबां अगर कुसै कोला मिली सकदियां ते ठीक ऐ नेईं ते अपनियां अगर खरीदी सकदे ओ खरीदियै ना अपने बेसिक्स पढ़ना शुरू करो पैह्लें तुस जियोग्राफी पढ़ो पोल साइंस पढ़ो हिस्ट्री पढ़ो इंडियन हिस्ट्री पढ़ो इंडियन मार्डन इंडियन हिस्ट्री पढ़ो और अपने बेसिक्स पैहले स्ट्रांग करो इक में तुसें गी गल्ल सनांऽ तुसें न्यूजपेपर इक डेली रोज दा पढ़ना डिटेल च पढ़ना ताकि थोआढ़ी इंग्लिश थोआढ़ी रीडिंग एबीलिटी इम्प्रूव होऐ और थोआढ़े लिखने दी जेह्ड़ी शमता ऐ ओह् लिखने दी छमता और अक्खरें जेह्ड़ा अस पढ़ी सकने आं इक बंदा जेह्ड़ा पढ़दा ऐ ओह्दी लिखने दी इम्प्रूव होऐ तुसें रोज दा इंग्लिश कुछ ना कुछ लिखना थोआढ़ी ऐस्से दी ऐस्से राइटिंग दी एबिलिटी होऐ लेकन के ऐस्स आस्तै एह् ऐ कि के ऐस्स आस्तेै बोल्लेआ जंदा ऐ बेटा यू शुड नो एवरीथिंग अंडर दा स्काई एवरीथिंग आफ समथिंग ऐंड समथिंग आफ एवरीथिंग मतलब जेह्ड़ा कुछ थोह्ड़ा ब्हौत तुसें गी आंदा ओह्दा सारा आना चाहिदा और इ'यां तुसें सारा किश पता बी होना चाहिदा ठीक ऐ एह्दा मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़ा तुसें सब्जैक्ट चूज करना अज कल्ल ते इक्को सब्जैक्ट होंदा तुसैं ओह्दे च पी जी बी करनी करनी ते तुस बेटा अगर पी जी च अडमिशन लेई लैंदे ओ ना कन्नै कन्नै के ऐस्स दी त्यारी करदे ओ ते फिर और तुसें सब तो बड्डी गल्ल ऐ इस के ऐस्स च अगर तुसें अपने उप्पर विश्वास ऐ तुसें अपने उप्पर विश्वास ऐ में एह् कम्म एह् के ऐस्स करी सकनां ते बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव जाब कोला कोई बी समाजसेवा तो बड्डा ओह् निं ऐ एडमिनिस्ट्रेशन च आइयै तुस सिस्टम दे अंदर आई जंदे ओ और तुस समाज दी बड़ी परेशानियें गी लोकें दी बड़ी परेशानियें गी समाज दी त्रुटियें गी दूर करी सकदे ओ इन पैन्न इन राइटिंग तुस दूर करी सकदे ओ जि'यां सिस्टम तो बाह्र रेहियै इक बंदा नाह्रे लाइयै परेशानियां दूर करदा तुस सिस्टम दे अंदर आइयै दूर करी सकदे ओ होर में तुसें गी इ'यो आखनी आं कि पोलिटीकल साइंस होर जियोग्राफी अच्छा सब्जैक्ट्स हैन अगर तुस मेन च इक सब्जैक्ट रक्खना ऐ पोल साइंस बी रक्खी सकदे ओ तुसें पोल साइंस दी ग्रैजुएशन दियां बी कताबां डिटेल च पढ़नियां ऐन्न सी आर टी दियां बी पढ़नियां डिटेल च ऐस्से बी पढ़ना न्यूजपेपर पढ़ना न्यूज चैनल्स दिक्खने और वर्ल्ड दे जेह्ड़े करंट अफेयर्स न हर म्हीने दा करंट अफेयर्स तुसें लैंदे रौह्ना ते के ऐस्स बच्चे कोई बड़ी बड्डी गल्ल निं ऐ सिर्फ एह् ऐ कि बंदा अगर बेही जाए करन उत्थूं नेईं उट्ठै पढ़दा रौहै पढ़दा रौहै पढ़दा रौहै ते इक चींटी जि'यां प्हाड़ पर चढ़ी जंदी ऐ के ऐस्स बी कोई प्हाड़ गै समझी लैओ प्हाड़ अगर बंदा करदा र'वै करदा र'वै ते उस प्हाड़ गी ढाई लैंदा ऐ उस प्हाड़ गी तुस बिलकुल निं घबराओ तुस अजें मसां चूंकि फाइनल इयर दा पेपर तुसें देना पैह्लें ओह् शैल करियै देई लैओ फिर दोबारा नमें सिरे दा पढ़ना शुरू करो और इक पी जी च बी अडमिशन लेई लैओ ठीक ऐ बच्चे ठीक ऐ शुक्रिया